ہیلو السلام و علیکم جی مجھے کپڑا لینا تھا ہم گیل ویہا سے بول رہے ہیں مجھے کپڑے کے کلیکشن چاہیے شرارہ ہو گیا پلازو پھر کرتی وغیرہ سب چاہیے ہاں لیٹسٹ ماڈل میں ہی چاہیے

آپ اپنا ایڈریس بتا دیجیے

ہوں

ہوں

جی ٹھیک ہے ہم اس پتہ اس پتہ پر آ جائیں گے

ہاں ٹھیک ہے جب ہم آنے لگیں گے تو کال کر لیں گے

اوکے تھینک یو